हा एक्चुअली न मां तव्हांजी हिते होटल जी कस्टमर आहियां ऐं पिछले हफ़्ते जे मुंहिंजे ॿार जो बर्थडे हो त असां तां वटि मानी खाधी हुई त असांखे बटर चिकिन त तमामु घणो वणियो मुंहिंजे ॿार खे तमामु घणो वणियो त तव्हां हुन जी रेसिपी मूंखे ॿुधाए सघंदा त मां हुन खे घर में बि ठाराहे खारायां

अछा अछा अछा अछा हा पर रोज़ु त अची अचणु थोरो ॾुखियो थींदो न हिकु दफ़ो तव्हां अगरि ॿुधाए सघो अछा अछा होम सर्विस कंदा अछा अछा अछा अछा इहो तव्हां सुठी ॻाल्हि ॿुधाई ठीकु आहे त पोइ वरी मां तव्हांखे वरी ऑर्डर कंदसि त तव्हां पोइ घरु ई मोकिले छॾिजो छो की हुते त अचणु ॾुखियो थींदो रोज़ु त इहा सवलाइ थींदी हा पोइ तव्हां डिस्काउंट ॾिजो होम सर्विस में बि हाणे तव्हां प्रॉमिस कयो आहे त अछा ठीकु आहे थैंक यू